हांवें दोन म्हयन्यां पयलीं मामा अर्त फेश वॉश फार्मासींतल्यान हाडिल्लो तो म्हाका लायतगीर बरो एक्सपिरियन्स म्हणल्यार म्हजी स्कीन बी बरी उजवाडलेली आनी तेजो एक्सपिरीयन्स म्हाका बरो मेळ्ळा पूण हालींच हांवें फ्लीपकार्टा वयल्यान ऑर्डर केलो मामा अर्त फॅसवॉश तेतून म्हाका एलर्जीक इन्फेक्शन जालें म्हज्या स्किनीक रॅशीस पडले पिंपल्स आयले तें आतां कशें रिकवर करप तेंच कळना म्हाका डॉक्टरा कडेन गेलें हांव डॉक्टरान म्हाका किदें किदें वकदां दिलीं गुळयो दिल्यो क्रीम दिली तेतूंन कांय म्हजें सारकें आजून पर्यंत म्हाका कांयत इफेक्ट जावना गुळयांचो सो आतां किदें कशें करप तें कांय कळना तो मे बी डुब्लीकेट प्रोडक्ट आयलो ऑनलायन म्हाका सो आतां कशें तें आमी घेवप प्रोडक्ट तेंच आतां कळना कितें ऑरिजनल येता काय डुब्लिकेट येता ते कशे कळटले आमकां ते परस आमी फिजीकली वचुनूच घेतलेले बरें न्हय ते आतां ते फार्मासीनूय वचून घेतलेले बरे तें ऑनलायन घेतल्या पेक्षा थंयसूत बरें ना की पयशेय वेस्ट जातले ना की आमकां डिफेक्टीव प्रोडक्टूय मेळटलो